हाँ जी कौन हाँ हाँ जी आप कहाँ से बोल रहें हाँ जयपुर ज लेकिन आप का वो घर का नंबर मकान का नंबर क्या है कहाँ से कौन सी जगह से जी जी वो तो हमारे पास है ठीक है ठीक है आप बताइए पहले आप बताइए कि आप का अभी जो मकान है वो कितने एक महले का दो महले का अभी एक महले का है फिर उसके ऊपर आप को क्या छोटा सा बनाना है या पूरा एक घर बनाना है छोटा है आप क्या मुझे बता सकते हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी दस बाई बारह का है ठीक है आप को कब तक चाहिए एक महीना तो बहउत ही जल्द हो जा रहा है तो हम कोशिश करेंगे अगर डेढ़ या दो महीने में हो जाएगा तो कैसा रहेगा ठीक है ठीक है हम ज़्यादा लोग लगा लेंगे उधर और और कोशिश करेंगे कि एक महीने के अंदर क्या या एक महीने के आस पास ख़त्म करेंगे ठीक है आप उसके ऊपर क्या छत डलवाएंगे या कोई टाइल या चादर फादर डलवाएंगे छत ही डलवाएंगे ठीक है तो फिर आप सामान जो कि ईटें बजरी जो भी लगेगा वो सब मंगवा लिए हैं या मंगवाना है ठीक ठीक है ठीक है आप अभी घर पर हैं या बाहर घर पर हैं ठीक है आप एक काम कीजिए मेरे इस नंबर पर आप का पता भेज दीजिए आज हाँ शाम को हम आप कर वहाँ पर देख लेंगे और जो भी हो नाप चुप ले लेंगे वहाँ से और कितना क्या लगेगा आप को वहाँ पर लिख के दे देंगे

जी जी जी जी इस नंबर पर मुझे आपना पता दे दीजिए और शाम को आ कर मैं वहाँ पर देख लूँगा सब कुछ देखिए आप का एक दीवार बनाने में तक़रीबन तीन सौ से चार सौ ईटें लगते हैं तो चार हो गए तो इस हिसाब से आप मोटा मोटा पकड़ के लीजिए पंद्रह से सोलह सौ और सीमेंट का बोरी आप को तक़रीबन छः या सात मंगवाना है और जो भी बाक़ि सामान हैं मोटा मोटा पड़ कर चलिए आप को खर्च आएगा सात से सत्तर हज़ार तक नहीं छत का अलग है जो छत का सिर्फ़ आपको लग जाएगा पच्चीस से तीस हज़ार तक लग जाएगा आप को छत का अलग हाँ जी जी सब सब कर लेंगे हम छत का भी बनवा लेंगे आप का वो टाइल वाइल भी होगा तो वो भी डलवा लेंगे अंदर घर में या मार्बल आप जो भी डलवाना चाहेनगे सब कुछ कर लेंगे हम ठीक है ठीक है सर दोनों दोनों तो सही रहते हैं लेकिन देख के लोग क्या डलवाते हैं क्योंकि मार्बल महंगा होता है ना तो उसे फिर देख के डलवाते हैं ठीक है ठीक है हम आज देख लेते हैं और काल या परसों से काम शुरू कर देंगे कोशिश करते हैं इसकी ठीक है ठीक धन्यवाद